हॅलो आ काकी काका ना ना तेजे कडेन म्हाका काम आशिल्लें हांव न्हू काल कामां साकून राती लेट येतालें सो म्हाका म्हाका असो फाटल्याच्यान कोणाची अशी सावळी अशी दिसली हातीन मशाल बी घेवन आशिल्लो कांबळ बी उडोवन सो हांव तेका भिलें आनी हांव बेगीन बेगीन चलोन गेलें हांव आनी आनी हें करूं ना हांव बेगीन बेगीन गेलें तें काकाक विचारपाक खातीर किदें असो कोण कोण बीन काय म्हणोन तो असो म्हाका ते त्रास बीन करतलो काय म्हणोन ना ना काकी तो परत असो म्हाका दिश्टी पडपा दिश्टी पडपाचो ना न्हू ना ना न्ही परत अशें भायर बीन सरल्यार असो फाटल्यान बीन येतलो आवाज आवाज जातालो हांयेन फाटी वळोन पोवना हांव आवाज आयकलो आनी हांव बेगीन बेगीन चलपाक लागलें ना हांवेन फाटी वळोन पोवंक ना हांव चलत रावलें बेगीन बेगीन तें मागीर घरा पावतगीर हांवेन मम्मीक सांगलें मागीर मम्मी म्हणपाक लागली काकाक एकदां सांग आनी पय म्हणून त्या खातीर काकाक त्या खातीर काकाक फोन केल्लो आं हय काल राती लेट येल्लें काल लेट अशें काम आशिल्लें म्हूण मागीर तें लेट पावलें हांव घरा अशें बारा साडे बारा किदें जाल्लीं ना ना काकी काल एकूच दिस तो लेट जाल्लो बरें बरें काका येतकीर म्हाका आं आं काका येतगीर मागीर हां चल बरें काका ये काका येतगीर मागीर म्हाका फोन करपाक लाय

आं ना ना तशें ना तशें कांय म्हणोना हांवेन आं बरें